हलो हाँ भाई साहब भाई साहब हम को एक व्यवस्था करा दीजिए हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में आज बर्थडे मनाया जाएगा तो उसमें हम को कुछ विशेष तरह का कुछ चाहिए मिठाई वग़ैरह और केक वग़ैरह है है ना आज

हाँ तो हमे मतलब ये है कितना ख़र्च आ जाएगा अंदाज़ा भाई हम हम को थोड़ा सा भाई केक चाहिए और मिठाई वग़ैरह जलेबियाँ चाहिए कम से कम एक दो किलो जलेबी चाहिए है ना दो सौ रुपये किलो है और मावा बाटी वग़ैरह मावा बाटी चार सौ रुपये किलो तो थोड़ा कुछ कंसेसन करो यार देखो उसके लिए थोक में मंगा रहा है तुम क्या साझा करो और कुछ कंसेसन करो तभी तो बात बनेगी और आप भी शाम को आ जाना बर्डे में आज मेरी दावत हो जाएगी साथ में आपकी भी दावत हो जाएगी आप ऐसा काम करो ताकि खाते पीते रहें लोग मस्त रहें हाँ हें आप मतलब ऐसा सोच विचार करो बड्डे का मामला है यार बच्चों का मामला है उसमें आप इतना पैसा काहे ले रहे हो हम देखो ऐसा है थोक में लगाए देखो रुपये पाँच सौ दे देंगे टोटल और इसमें हमारे यहाँ व्यवस्था कर दो बस दे देना ठीक है ना हाँ उसमें आप को दिक्कत भी नहीं होगी हमें भी दिक्कत नहीं होगी आराम से आ जाओ और शाम को आ जाना दावत खा खा कर चले जाना ठीक ठीक है अब आनंद करो जाओ